आयज कालच्या भुरग्यांक कंडिश्नर म्हणल्यार केंस स्मूद जातात अशें दिसता पूण तशें कांयच आसना आमी जो कंडिश्नर वापरतात तातूंत खूब तरेचे कॅमिकल्स आसतात तें कॅमिकल्स आमच्या केंसात हानिकारक थारतात कंडिश्नराचो परत परत वापर केलो जाल्यार आमचे केंसूय गळपाची शक्यताय आसता